हैलो ओह् भाई खरे तुस सनाओ कुत्थै न अच्छा केह् करदे ओ बस एह् तुई भाई उ'ऐ हाल ऐ डिंपल ओह् रुस्सी दी लाड़ी ते ओह् नस्सी दी ओह् प्योके गी ते ओह् स्यापा बना दा भैंऽ इत्थै नेईं किश भैंऽ जागत फाकै भैंऽ ताईं तुहाईं कोई सिस सिस्टम नेईं रेह्दा केह् पता आओ फ्ही पार्कै च चलने आं दस मैंट्ट बौह्ने भाई ते कोई लान्ने आ दो मैंट गपशप चलो भाई हून केह् करना फ्ही नस्सदिया ओह् हून ते नमियां ही दिक्खने भाई कोई आं बुड्डें गी हून दिन्दे बी नेईं कोई ते थ्होई बी जंदिया भाई बाल बुल किश खड़े खुड़े कराइयै ऐनक ऊनक पाइयै ते भाई आ हां ओह् नोहाड़े जाना पौना अमरु ऐ अमरुया दा जागत ओह् कटदा नी बाल भैंऽ ओह् बड़ी शीशे आह्ली दुकान खोह्ली उस उत्थै जाह्गे भाई कोई केट कूट मरागे कोई ते दिक्खगे कोई ते कुंगरी कोई भाई पोऐ कोई पल्लै हां शैल पैंट कमीज कोई अपनी लानी ते चलना पार्के च भाई ते दिक्खने आं फ्ही शामी मोकै बनाने आं कोई भाई हां कुक्कड़ शुक्कड़ ते बोतलू डेढ बी लंगाई बी छुड़ना हून असें हां लंगी आए पार्के आह्ली साइड जां केह् तुसै केल्लू न औना फ्ही देसिया भाई देसिया बी होई दा तुस करो पता ते आ'ऊं कुक्कड़ू शुक्कड़ु लेओना भाई ते फ्ही चलने नेईं तां ताईं केह् पता ब ओह् नोआड़ी बी लाड़ियै कन्नै बिगड़ी दी ओह् स्यापा कलापी हालत पैदी महां थ्होई जा कोई ते फ्ही करेओ फ्ही बोतल खंड ज्यादा बी पीनी खाद्धी पीती दी फ्ही लोआरा बी लग्गी जांदा फ्ही ज्यादे ही करी उड़यो थोह्ड़ा हां बलदी बलदी ते एह् देसी नेईं भई अंदर फुकू उड़दी पूरा सुक्के पैसे ते फ्ही सेर पीड़ बक्ख ते घरा बक्ख मुश्क बक्ख फ्ही नोहाड़ी भैंऽ हां तां खरी तां फ्ही पाना आ'ऊं तेले दी बोतल ते पतीलू ते दिक्खने कोई बनाने कुदै स्कीम फ्ही खरी तां गोड्डे बी पीड़ां होई गेइयां मेरियां किश खरी खरी